جی ہاں میں دلی کو درپیش ماحولیاتی مشکلات اور پائیداری کے مسائل میں جغرافیہ کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈال سکتا ہوں میں ایک جامع تجربہ بتا سکتا ہوں دلی کے ماحولیاتی مشکلات اور جغرافیہ کا کردار دلی بھارت کا دارالحکومت ایک کثیر آبادی والا میٹروپولیٹن علاقہ ہے جو کئی ماحولیاتی اور پائیداری سے جڑے ہوئے مسائل کا سامنا کر رہا ہے ان مسائل کے پیچھے جغرافیائی عوامل کا نہایت اہم کردار ہے